जेन्ना हांव स्कुलांत वतालो तेन्ना हांव सदां बसीचो वापर वापर करतालो आनी बसीन आमकां दिश्टी पडटा म्हणल्यार आमचे सिट्स मागीर आमचे मॅडिकल बॉक्स मागीर एक एमजंसी कीट एमजन्सी डोर आनी इम्पोटंट म्हणल्यार आमच्या फिजिकली एबल्ड जी लोक आसात जांकां हेल्थ इशूज आसात तांकां सीट आसता आनी लेडिसांकूय सेपरेट सीट आसतालें आनी तुमकां कितें बसीन कंम्प्लेंट घालूंक जाय आशिल्ले आशिल्लें जाल्यार थंय एक कंम्प्लेंट बॉक्स आसतालें आनी सगल्यांच्या बरें म्हणल्यार आमच्या बसीन स्पिकर आसताले जातूंतल्यान आमकां कातरां आयकूंक मेळटालीं